एह् गल्ल ऐ पर्सन लोन होम लोेन दी घर लोन दी मेरा मननां ऐ कि पर्सन लोन होम लोन ते कार लोन अज्ज कल कुते बी आसानी कन्नैं मिली जंदा जां ते बैंक दे थ्रू मिली जांदा जां ते बड़ी सारी ऐप्स चला दियां ऐं ओह्दे थ्रू अराम कन्नैं मिली जांदा ऐ

एह् रेट फिक्स ऐ जां बदलदा रौंह्दा एह् चक्कर एह् ऐ कि जेह्ड़ा एह् जेह्ड़ा रेट होंदा ऐ एह् डिपैंड करदा ऐ कि फिक्सड लैनैं ऐ जां दूसरा लैनां ऐ एह् हून गल्ल आइ कि कु'न डिसाईड़ करदा ऐ कि फिक्सड ऐ कि बदलदा रौंह्दा ऐ एह् डिसाईड़ अस करी सकनें आं कि असैं फलोटिंग आह्ला चाही दा इंट्रस्ट जां ते असैं फिक्सड चाही दा हून एह् लोग गै डिसाईड़ जैसे कि जिनेंगी लोन चाही दा होंदा ऐ ओह् गै डीसाईड़ करी सकदे ऐं कि रेट फिक्सड ऐ जां टाईम टू टाईम करदा ऐ दो टाईम दे रेट होंदे ऐं इक ते फलोटिंग होंदा ऐ ते इक फिक्सड होंदा ऐ अस फलोटिंग दी गल्ल करचै ते कुश लोग फलोटिंग ते बास्ते मन्नी जांदे आं ते कुश लोग फिक्सड इंट्रस्ट दे पिच्छें पौंदे ऐं एह् डिसाईड़ अस लोग गै ककरी सकनें आं कि इसी होर डिसाईड़ करनें दी कोई बी जरूरत लोड़ नेंई ऐ हून गल्ल आंदी ऐ कि स्कयोरिटी बास्तै कि लोन दी स्कयोरिटी आस्तै असैं केह् चीज़ देनी ऐ ते गलांदे लोन दी स्कयोरिटी आस्ते असें किश बी देई सकनें आं जियां कि प्रापर्टी दे कागज़ जां ते गल्ल करचै अपनें जमीन दे कागज़ जां कार कूर दे जां पुशतानी हवेली देई ओड़ी एह् सारा कुश असेंगी लोग आस्ते लोग तांई गै जां ते जां जां जित्थें असैं स्कयोरिटी आस्तै इजली अवेलेवल होई सकदा ऐ एह् स्कयोरिटी इयां नेंई लब्भदी स्कयोर्टी दे बिना लोन नेई लबभदा ऐ स्कयोर्टी देइयै लोन लब्भी सकदा ऐ स्कयोर्टी दे बिना असेंगी लोन नेंई लब्भदा ते इस करियै स्कयोरिटी आस्ते असेंगी देना पौंदा ऐ किसे जमीन जैदात दे कागज़ किसे घर दे कागज़ किसे होर किसे दी स्कयोर्टी देनां पौंदी ऐ